हां बाई कशे आसा हय हय हय खूब तेंपान जालें

हय बरोबर बरोबर ते मातशे घरा डॅडीक तें युरीक एसीड जाल्लें आनी ताणें सांगिल्लीं सुंगटां मातशीं कमी कर म्हूण म्हटले तुमकां आनी म्हटलें हय एकोड आनी नाका कितें आज कितें आसा नुस्तें हय नुस्तें कितें आसा काय म्हणटालो हांव नुस्तें कितें आसा काय म्हणटालो

हय न्ही हय आतां परत श्रावणय श्रावणय लागपा आसा न्ही परत मागी कितें नुस्तें सेल कमी आसता तुमचो न्ही बरोबर सारकें हय सारकें बरोबर हय सारकें सारकें बरोबर हय हय ना हाजे करमट कितें आसा फ्रेश आसा आं हां बरोबर टायमूय बरो आसा न्ही हय बरोबर आनी व्हेल्ल्यो आनी लेपो त्यो आसा काय म्हजें कशें कितें आं ओके बरें आनी फाटीं तूं तूं हय हय दवर न्ही दवर एक करमटाचो वांटो दवर कळ्ळें आनी सुंगटां जाय आसलीं फाटीं तुमी सुंगटां हाडटाली न्ही खंयची तरी गांवांतलीं निल्ला काय खंयची तरी आसताली पळय मानशे वयली हय निल्ला निल्ला गांवांतली न्ही हय सो तीं सुंगटां दवर कळ्ळें हालीं सुंगटां खावप जावंक ना कळ्ळें न्ही आ तिनशे रुपया जालें न्ही उपकारता उपकारता हय उपकारता हय हय हां ना हय हय एक व्हडलो हें कर विसवणय दवर न्ही आ हय विसवण जाय मिडीयम सायज दवर पोस्तां कट करून दवरिल्लीं बरीं कित्याक सांग पळोवया घरा मागीर कितें जाता मम्माक मागी जमना सो ती कटच करून हाड म्हणटा प्रोपर साफ करून सो साफूच करून दवर तूं म्हाका प्रोपर सगलें आं हां हां आं आठशे रुपया किलो न्ही हय ना आं अर्द अर्द कील जातले पावतले दिसता न्ही म्हाका कशें कितें काय एक कील दवरतलो हय पुरो जातले न्ही हय बरोबर आनी आतां काम सुटले काय नंतर तुमकां व्हरपाक येता सोमतो आं ओके हय हय बरोबर सारकें हय आं हय हय हय तुमकां येवच्या पयलीं कॉल करता एक एक अर्दवरान पावता हांव पावत आयलों म्हापशा चल आं हय अर्दवरान पावता हय हय हय बरें बाई येस ओके आं बरें बरें आनी आनी कांय नाका आनी कांय नाका सांगता मागीर हय आनीक कितें जाय पडटलें हय आं बरें देव बरें हय हय हय आं बरें बरें बरें